जय झूले मां अशोक जेसवाणी थो ॻाल्हायां महाराष्ट्रा में ख़ासि करे बम्बईअ में मनोरंजन जा क्षेत्र चङा आहिनि फिल्म सिटी आहे जिते सभई ॼणा अलॻि अलॻि धर्मनि जा माण्हू सभई ॼणा मिली करे कमु कंदा आहिनि अलॻि अलॻि पिल्चरूं ठहंदियूं आहिनि कोई मुसलमाननि जूं कुझु हिंदुनि जूं कोई हिंदू किरिदारु मुसलमाननि जो किरिदारु निभाईंदो आहे कोई मुसलमान हिंदू किरिदारु निभाईंदो आहे गाना बि हलंदा आहिनि असांजी सॼी जेका फिल्म सिटी आहे हिक देश वांगुरु आहे सभु ॼणा मिली करे रहंदा आहिनि कॉलेजनि में कॉलेजनि में बि सभु गॾिजी रहंदा आहिनि फ़िल्मुनि में सभु गॾिजी वेंदा अहिन जेको जेको उत्सव थींदो आहे उनमें अलॻि अलॻि तरह जा कपिड़ा पाईंदा आहिनि जीअं त हू हूबहू उहोई माण्हू आहे जेको ॻाल्हाए रहियो आहे जय झूले